हम जैसे मीट बनाते हैं तो वो मीट बनाते समय मान लीजिए मीट बनाते हैं और मीट में नमक ज़्यादा पड़ गया नमक ज़्यादा पड़ गया तो वो कड़वा हो जाता है तो लोग कैसे खाएँगे उसे तो हम उसको निकाल देते हैं मीट से तो मीट को ही निकाल देते हैं और दूसरे बर्तन में उसे फिर से हम मसाला वसाला तैयार कर के उसे अच्छे तरीक़े से भूनते हैं और भूनने के बाद उसमें हम पानी डाल देते हैं पानी डाल कर हम ख़ूब अच्छे तरीक़े से उस समय तक हम उसको आधे घंटे तक पका लेते हैं पकाने के बाद जब वो अच्छे से पक जाता है तब उसमें हम उसे मीट को उसमें डाल देते हैं ढक कर फिर थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो सारा मीट गल जाएगा इस लिए हम उसे कम समय ही पकाते हैं और फिर उसे पकाने के बाद उसको हम निकाल देते हैं तो उसका टेस्ट बेस्ट रहता है कड़वा नहीं होता है वो खाने में ठीक लगता है इसी लिए हम उसे नए तरीक़े से बना कर खा लेते हैं